कर'ना समाव नोंथांमोना माबादि जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादोंमोन कर'ना जानाय समावथ' जोङो आजां गाजां फिसौ फिथाइ फिसाफोरखौबो बैनि न'आव थाङोबा बैजोंबो दाफै दाफै होनजायो सोरनावबा थाङोबा सोरनाव सोरजोंबाबो दाफै दाफै होनजायो गावजों गाव लामा गालायनो मोनै न' गालायनो मोनै जाबाय हाथाइ बाजाराव थांनो मोनै लोमजानानै डाक्टारफोरनाव थांबाबो पुलिस मिलिटारिफोरजोंबो होसोजालाबायदों आङो गेसनि मुलि लायनो थांनायाव होसोजानानै डाक्टारा होनबाय र' र' आनै दाथां दाथां आंनावनो था आंनाव हाबनानै थायोबा बुजानो गगोन होन्नानै बुंजालायथारबाय आरो बे माबायावबो थोरसि दामलायलायनाय समावबो माबा कर'ना जानानै मानिबायाव थोरसि दामलायलायबाबो आंहा इनायनो मिनिजालांबाय मालाय मोनाबिलियावसोनो आंहा फुंनि सारिथायाव बाल्टिंखौ खेलटें खेलटें दामनानै फिसाफोरजों रायजासे रायजानानै मिनिजाबाय उनाव फिसौफ्रा टिभियाव नायनानै टिभि नायनानै मोनाबिलि समावसो आबै दामदो आबै दामदो होमबा थपसिखौ लानानै थें थें दामदां आरो बिनि गेजेरावबो फिसौफ्राबो मेथाइबो जानो गाबसै जेरावबो थांनो मोनला दखानाव थांनो मोनला माइरंखौनो सोमनानै सबाइ गोरान एवनानैबो फिसौफोरनो जाहोलाबायथारदां बिदि खालाम खालाम दोनबाय आरो कर'नानि बिजि थुजानांगौ थुजानांगौ होन्नायावबो आंहा थुजाथारामोन मा कर'ना बेलाय दाना ह कर'ना थुजानानै बेमारसो सिखारबाय मेलेरिया टाइपटसो होमबा डाबलसो थाखा थांबाय कर'नानि बिजिखौथ' थुजाथारनाङामोन जि जारला जाबाय ओरैबो फिसौफोराबो स्कुलआव एखमबा खुलियो एखमबा खुलिया जाबाय कर'नाखौबो फिसौफोरनो स्कुलआव थांबाबो माबा लागामखौनो गानहोहरनो बावलायलाङो बावबो रायजादोलाय मास्टारफोरजों फिसौफोरखौ दोनलांबा बेखौ आर ग्रोब लाबोफिन्नानै गानहोहरदोलाय बे कर'नायाथ' गाज्रिखाथार गाज्रि रोखोमैनो होखाथारदोंमोन्ना कर'नाखौ जेरावबो थांनो मोनलायै हाबनो मोनलायै हाथाइ बाजार जानो मोनलायै फुजा खर'स लायनो थां खन्नै जादां पुलिसजों होसोजानाया डाक्टारनाव गेसनि मुलि लायनायाव थांनायाव खनसे फुजा बोसोर गोदाननि फुजा होनो थांनायाव खनसे हाथाइयाव ओजों फुजा खर'सा लाबाय लानानै दाना सा माबा माबि लायनो नांबावगौबा पुलिसा होसोलाबायनानै खारनानै आङो बे साहा दखान उसुङावसो थाखोमाहैदों सोरबा सोरबा आरो आंल' नङा आरो खेबसे दाव बायनायाव दावाबो जाथारनांगौ जाहैबाय नांथारगौ बावहायनो आङो होसोजालाबायदों कर'नायावबो गाज्रि माबा मोनसे जाबाय दा बेहायनो गथ'फ्राबो फिसौ फिथाइफ्राबो बे क'रनानि थाखायबो एसे माबा जाहैबाय आरो लोरबां जाहैनाय जाबाय लिरनाय फरायनाय थाइमावबो हुरागासे ओमफ्राय माथो होनबावनो जोब्बाय दे